ویسے تو ہمارے علاقے میں بہت سارے مقامی اخبارات ہوتے ہیں جیسے کہ روزنامہ انقلاب ہے دینک جاگرن ہے ہندوستان ہے دی ٹائمس آف انڈیا ہے یہ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم سے متعلق بہت ساری خبروں کا احاطہ کرتا ہے اور یہ ہمارے گھر کے بچوں کے لیے کافی حد تک درست اور رہنما اصول دیتا ہے لیکن ان سب کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری مقامی اخباروں میں تعلیم کو لے کر کے محرومی نظر آتی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے رہنما نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے غلط ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں پر جانکاری بھی ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں تاکہ ہم تعلیم اور اعلیٰ تعلیم سے متعلق خبروں کا احاطہ کرنے میں یہ ہماری مدد کر سکے اور ہمارے بچوں کے لیے رہنما اصول دے سکیں